میں چاہوں گا کہ صوفی ازم میں جو عرس اور آعراس کی جو محافل ہوتی ہیں وہ چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں بھی دیکھ سکیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں